ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे की असांजे देश में जॾहिं अॼु कल्ह वातावरण एतिरो ख़राबु थी चुको आहे त उने में सभिनी खां वधीक जेको असर पए पियो हू नई टहीअ खे पए पियो छोकी जेके वॾा माण्हू थी विया आहिनि उन्हनि त पंहिंजी ज़िंदगी जी छॾी आहे पर नई टहीअ जेका नन्ढा नन्ढा ॿार आहिनि हू ॾिसो कहिड़े नमूने एतिरी घटि उमिरि में ई हर तरीक़ी जी बीमारी सां अॼु कल्ह जूझी रहिया आहिनि मतिलब कि नन्ढपण में ई उन्हनि खे जीअं गर्मी वधीक थी वञे अॼु कल्ह वातावरण में एतिरो चेंज अची वियो आहे त गर्मी वधीक थियण सां उन्हनि खे सहिणो थो पवे पुराणे ज़माने में ईअं न थींदो हो पुराने ज़माने में जेका वण हुआ पेड़ हुआ उन्हनि खे माण्हू कटंदा न हुआ इन करे गर्मी एतिरी वधीक न थींदी हुई पर अॼु कल्ह जेतिरी आबादी वधी वई आहे त सभिनी खे पंहिंजो पंहिंजो घरु खपे ऐं ॻाल्हि त इहे बि थी वई आहे की हिक माण्हूअ खे ॿ टे घर खपनि इन करे गर्मी वधीक थिए थी बारिश बि कॾहिं घटि थी थिए कॾहिं वधीक थी थिए ऐं सीअ जो छा हाल आहे की सीउ त थोरो घटि ई पए पियो पर जीअं खेत जी ॻाल्हि चई वञे नदियुनि जी जंगल जी ॻाल्हि चई वञे त खेतनि में जेका बि फसल आहिनि उन खे हरहिक समय हरहिक ऋतुनि जो जामु ज़रूरत पवंदी आहे जे गर्मी जी फसल पंहिंजी आहे सीअ जी पंहिंजी आहे मींहं जी पंहिंजी आहे पर हिते त ॻाल्हि बिल्कुल ई अलॻि थी चुकी आहे कुझु जेका फसलूं आहिनि हू त उगी नथी सघनि ऐं कुझु फसिलुनि खे बाढ़ थी ख़राबु करे छॾे ऐं कुझु फसिलूं त माण्हू जीअं असांजा किसान भाई आहिनि हू उगाइण ई नथा चाहीनि छोकी उन्हनि खे फ़ाइदो ई न थो मिले पर सभिनी खां वधीक जेका ग़लति ॻाल्हि आहे हू इहा आहे की असां वण जेका कटियूं पिया न उन में असांजा वातावरण में जामु असांखे नुक़सान पियो पहुचे मां त बसि एतिरो ई चवणु चाहींदुमि की जेका बि असांजा आसे पासे में भाऊ आहिनि तव्हांजे आसे पासे भाऊ आहिनि उन्हनि खे बसि एतिरो समुझायो की अगरि वणनि खे हू कटंदा त पंहिंजे ॿारनि जो भविष्य हू ख़राबु कंदा ऐं पंहिंजो बि भविष्य हू ख़राबु कंदा